हमरा आगनामे पाॅंचटा पशु छै ओकर डाक्टर मनोज डाक्टर आबै छै दबाइ दै लए ओकरा कीड़ी बला दबाइ दै छै पाँचटा बकरी छै ओकरा पानि दै छियै मखान खररै छियै एते काम भय जाइ छै की कहै छै ओकर बाद जतय राखै छियै ओकरा बढ़िऑं सऽ साफ करै छियै पाँचटा बच्चा छै ओकरा फुलाबै छै बढ़िऑं सॅं झाँपि तोपि कऽ ओकरा रखै छियै बकरीक बच्चा के की कहै आओर बाध सऽ घास काटि कऽ आनै छियै खिलाबै छियै बकरी के कुट्टी काटि कऽ खिलाबै छियै पानि दै छियै बकरी के नहा दै छियै शेम्पुल लगाय कऽ बकरी के ओकरा बढ़िऑं सब चीज सऽ बढ़िऑं अच्छा जगहमे रखै छियै आओर की कहै छै डाक्टर आबै छै ओकरा टीका लगाबै छै सुई दै छै आब की कहै छै और दूध बढ़ैवला दबाइ दै छै तबियत खराब होइ छै तऽ ओकर दबाइ दै छै की कहै छै आओर बकरीके जे कीड़ी होइ छै से दै छै ओकर दबाइ आओर की कहै छै बढ़िऑं सऽ बकरीके पानी पिलाबै छियै बढ़िऑं सऽ ओकर जतय रखै छियै ओकरा साफ सुतरा करै छियै बाध सऽ घास आनि कऽ ओकरा कुट्टी काटि कऽ खिलाबै छियै पानि सऽ धोय कऽ